میں ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں میرے کالج میں ایک اورینٹیشن تھا تو اس دن مجھے اپنی پریزنٹیشن دینی تھی مجھے اپنی پریزنٹیشن جو تھی وہ ایک میم کو سنانی تھی میری انگلش کی ٹیچر اب بہت سارے لوگ تھے وہاں پر سر آئے ہوئے تھے باہر سے گیسٹ آئے ہوئے تھے اور بھی کالج کے اسٹوڈنٹس تھے اب میرا نام کال ہوا میں گیا اسٹیج پہ میں اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کری گڈ مارننگ میم مجھے یہ کہنا تھا لیکن مجھے غلطی ہو گئی میں نے گڈ مارننگ سر بول دیا پھر اس کے بعد تھوڑا میں شائے ہوا پھر دین اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کری گڈ مارننگ میم اور جو مجھے اپنی پریزنٹیشن دینی تھی جس کے بارے میں بتایا تھا میں نے وہ سب اپنا اس کے بعد اسٹارٹ کرا جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی